अभी प्रदेश मे सीतामढ़ी जिला बुजुर्ग आबादी मे बहुत आगे है लेकिन ओहि लोगके साथ सौतेलक व्यवहार चल रहल अछि जोन हॉस्पिटल सभक मे दस दस स्वास्थ्य डॉक्टर छथि एगो दूगो डॉक्टर ओहिमे रहै छथि आओर न बढ़िऑं ढंगक व्यवस्था है कभी कहतैन जे दबाई पेटझरिया के दबाई है तऽ सर्दी के दबाई ले सर्दी के दबाई मिलत इहे सब व्यवस्था है कहै छै स्वेते स्वेते जग भला स्वेते भला ना केस नारी हे नरी पूटरे आदर करे ना नरेश वृद्धा जभिये हो गेल बेकार हो गेल वृद्धा के काम हॉस्पिटल मे बहुत जानवर बतौर भऽ रहल छै आओर कहय के तऽ न चाही एहि सब विभाग मे देश के पिछड़ा कइले है तऽ शिक्षित वर्ग के लोकसब कऽ रहल छथि अंग्रेजो सॅं बदतर गरीब असहाय के साथ मानवीय ना रहके अमानवीय तरीका से चल रहल है इसब देखैत मे कोइ केकरो बात भी सुनय बला नहि छथि कहीं जायब कहीं दरखास्त देब किछो करब भर दिन कागज जमा करता आओर शाम मे ओकरा रदद्दी के टोकरी मे फेंक देतैत इहे बिहार के सीतामढ़ी के रवैया है आओर एकरा लेल लोग बहुत अधीर भऽ गेल छथि कब नया सुरजोदय होयत इ कहल ना जा सकैया आओर एहि बात सबसे किसान वयोवृद्ध लोक इसब बहुत दुखी भऽ रहल छथि एतबा कहब हम अपना वाणी के विराम दय छी